ہیلو السلام علیکم جی میں ایشاور بول رہا ہوں تو میں نے تین ویج بریانی کا آرڈر دیا ہوا تھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بولنا یہ تھا کہ تین ویج بریانی میں سے ایک کٹ کر دو ٹھیک ہے اوکے اوکے چلے گا اور ایک بات یہ تھی کہ وہ دونوں بریانی گرم ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اور کیا اویلیبل ہے آپ کے پاس اس ٹائم پر

ہاں تو اور ایک ویج پیزا رہے گا اس کی پیجک پیکیجنگ بھی ایسی کرنا کہ زیادہ ٹائم تک گرم رہے اور خراب نہ ہو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو آپ دھیان رکھ کے پیک کرنا دونوں آڈر تاکہ وہ گرم رہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو پندرہ منٹ ڈلیوری ہو جائے گی پندرہ منٹوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ڈیلیور کر دو ٹھیک ہے نہیں اور کچھ نہیں چاہیے دونوں پیکیگنگ بالکل ایسی رہے کہ کھانا گرم رہے زیادہ دیر تک ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ